जय झूलेलाल मां पीटी उषा जे बारे में जामु ॿुधियो वियो आहे हू उनजी डुकण में रुची आहे ऐं हुन भारत जे तर्फ़ां ओलम्पिक्स में बि वई आहे ऐं थोरे नमूने रहिजी वई मेडल खटणु खां पर अॼु जे ज़माने में उहो मिसालु ठही रही आहे अॼु जेकी नईं पीढ़ी अचे थी हुननि खे बि डुकण में रुची त वणंदी आहे ऐं पसंददार डुकणु त जेकी हीअ अद्भुत खिलाड़ी आहे हुन में असांजे जेको असांजी जेकी अॼु कल्ह जी पीढ़ियूं आहिनि असांखे सिखणु खपे छो त हे डुकण सां ही सिहत बि ठहंदी आहे ऐं बीमारी बि परे रहंदियूं आहिनि त जेकी इहे डुकण जी जेकी सिखी ॾिनी आहे असांजी पीटी उषा त उनखे अॻियां बि वधाइणो आहे माण्हुनि खे त डुकणु अॼु खां ई चालू कनि ऐं सिहत ठाहिनि